जोंहाथ बिदिनो मोब्लिब गोनां ग्रेनडार आयजेंफोर बाहाया ओरैनो जोंना बिमाया ओरैनो थफि थफि दं बेयावसो बिमाया जोंना बायदिसिना ओंखाम ओंख्रि संनाय नुयोबा बेयावनो बानलु आरि बा बाथोन सुथोनफोर देनांगौबा जोङो मस्ला मस्लिफोर जेनबा ग्रेनडार थ बाहायखाया नालाय बिदिनो थफियावनो देनानै सङो आरो जोंना बिमाया बायदिसिना ओंख्रिफोर संनांगौबा मस्ला मस्लिफोर देनांगौ जायोबा बेयावनो देबाय ओमफ्राय बेजोंनो जाजोब खायो जायो आरोना बिदिनो मोब्लिबनि ग्रेनदार बायदिसिनाफोर गैया जोंना बाहाया आरोना न'आवहाय बिदिनो दानि मोब्लिबबाथ' बिदिनो बारा जायो आरोना